अज्ज कल दा जमाना अधुनिकता दा जमाना ऐ ते एह् मोबाईल फोन दा इस अधुनिकता दा बड़ा बड्डा हत्थ ऐ मोबाईल फोन दा जमाना इउन्ना जादा होई गेदा ऐ कि एह् हर इक बंदे कोल होना जरूरी ऐ ते मोबाईल फोन जेह्ड़ा ऐ अजकल हर घर हर इक बच्चे कोल होना चाही दा पर बच्चे गा बी मा प्यो गी दिक्खना चाही दा कि बच्चे स्हेई इस्तेमाल करा दे जां नेंई करा दे क्योंकि हर चीज़दे दो पैह्लू होंदे ओह् स्हेई बी होंदा ते गल्त बी होंदा कुश जेह्ॅड़े लोग होंदे न फोन दा गल्त इस्तेमाल करदे न त् कुश जेह्ड़े होंदे न ओह् बड़ा स्हेई यूज़ करदे न पढ़ाई दे तौर पर यूज करदे न जियां हून थोह्ड़ी देर पैह्लें लाक डाउन चलेआ हा ते लाकडाउन च जेह्ड़ी आन लाईन कलासां लगदियां हां स्कूल दियां ओह् फोन च गै लगदियां हां ठीक ऐ अगली कलास करना चाह्ने न पराने फोन ते नमें फोन जेह्ड़े पराने फोन हे ओह् बटन आह्ले फोन हे बड़े बेसिक फोन होंदे हे उंदै उप्परा दा शड़ा फोन करी सकदे हे और शड़े मैसेज़ जंदे हे ते कुश गै बराईटी होंदियां हा जादा बराइटियां नी होंदियां हां दो चार होंदे हे नोकियां होईयै सैमसंग होईया इयैं होंदे हे ते जादा बराइटियां नी होंदियां हां ओह्दै बिच्च ते अज कल दे जमाने च स्मार्ट फोन आई गेदे न स्मार्ट तुस आपैं समझी लैओ कि स्मार्ट लखोए दा ते फोन बी कनेह् होने स्मार्ट गै होने टच स्क्रीनां आई गेदियां ना उंदे पर बटन होंदे ना कुश इयां बस स्क्रीन टच करनी ते कुसे गी बी फोन करी ओड़ेआ नंबर लिखेआ कुसे ते फटा फट फोन करी ओड़ेआ डिफरैंट ऐपलिकेशन आई गेदियां डिफरैंट बराईटियां आई गेदियां कंपनियां गै कोई ज्हार कंपनियां आई गेदियां फोनैं च मैंह्गे फोन कोई सस्ते फोन ते मैंह्गे कोलू मैंह्गे फोन ते सस्ते कोलूं सस्ते फोन ते आन लाईन असैं कुशबी आर्डर करना होऐ फोन परा गै दकार पर जाने दी जरूरी गै नी पौंदी ऐ फोनै परा गै आर्डर करी लैना कुसै कुश खानैं तांई मंगाना होंदा कुश ते बंदा ओह् बी आन लाईन मंगवाई लैंदा खाने तांई बी ते ओह्दे बाद आईया कि फिचर इन्ने जादा होई गेदे न कि बंदा कुश बी करी सकदा फोन परा ते ओह्दे बाद जेह्ड़ेअज कल मतलव कलुक्लेटर बी फोने च आई गेदे न टैम बी बंदे फोने च दिक्खी जंदा ऐ ते मैसेज़ बी फोने पर आनलाईन गै प्लैट फार्म किन्ने आई गेदे न फोन उप्पर स्मार्ट फोन उप्पर ते बंदा मतलव उऐ जूस करदा रौंह्दा चौह्वी घैंटे ओह्दे बाद आन लाईन प्लैट फार्म जियां सोशल मीडियां होईया सोशल मीडिया च सब तो पैह्ले फेसबुक आया हा फेसबुक दा मतलव फेसबुक ओह्दे बाद इंस्चाग्राम फिर ब्हटसैप टविटर होर बी बड़ी ऐपलिकेशनां आई गेदियां जेह्ड़े इंसान अपने फायदे तांई यूस करदा ऐ ते ओह्दे बाद हून कंपैरिज़न आईया नैटबर्क पराने ते नमें जेह्के पराने नैटबर्क हे ओह् मतलव फोन बी निक्के होंदे हे ते नैटबर्क नी आंदे हे इन्ने लोग किलो मीटर दो किलो मीटर दूर जाना पौंदा हा फोन करन तांई उंदे नैटबर्क नी आंदे हे अज कल बी कुश ऐसी गरांऽ दी ग्रांऽ आह्ली साईड़ चली जाओ ते कुश ऐसी जगां आई जंदी जित्थें नैटबर्क अज्ज कल बी इयां पूरे स्हेई नैटबर्क नी आंदे हैन ओह्दे बाद नमां नैटबर्क आईया नमां नैटबर्क हून फोरजी फाईव जी आई दा मतलव नमें नैटबर्क इयां अड़बांस होई गेदे न घरों बैठियै गै नैटबर्क पूरा चलदा ऐ हर इक मचलव बंदा पूरी सुविधां लैंदा नैटबर्क दियां शैल करियै नैट चलांदा ऐ चौह्वी घैंटे बीडियो दिखदा रौंह्दा ऐ नैट फूकदा रौंह्दा ऐ ओह्दे बाद आईया केह् आखदे पैह्लें टू जी थ्री जी हा हून अजकल फोर जी ते फाईव जी आई गेदे पैह्लें रिचार्ज बी घट्ट होंदे हे ते अज्ज कल ओह्दी बज़ा नै रिचार्ज बी मैंह्गे होई गेदे नै ठीक ऐ ओह्दै बाद में सिम यूस करना होना जीयो दी पैह्लैं में आईडिया यूस करदा हा ते ओह्दे नैटबर्क नी आंदे हे शैल हून में यूस करना होना जियो दी सिम ते जेह्ड़ी जियो दी सिम ऐ नैटबर्क ते बड़ा शैल आंदा ऐ एह्दा इयां ग्रांऽ आह्ली साईड़ चली जाओ तां आंदा थोह्ड़ा घट्ट घट्ट नेंई इयां शैह्र आह्ली साईड़ ते नैटबर्क एह्दा ठीक आंदा ऐ ते ओह्दै बाद जेह्ड़ा खर्टा मंथली नाह्ड़ा होई जंदा इयां त्रै चार सो रपेआ होई जंदा ते रिचार्ज बी बिच्च गै होंदा ते नैटबर्क बी बिच्च ते डाटा बी बिच्च थ्होई जंदा बिच्च ते जिन्ना जादा अस फोन यूस करगे ते उन्ना जादा नैट उड्डना जिन्ना यूस करगे ते उन्ना जादा नैट नेंई उड्डना ऐ फोन जेह्ड़ा होंदा नी ओह् मतलव कि बौह्त स्हेई चीज़ ऐ लोकें गी यूस करना चाही दा कि अज कल बंदा हर इक फोन यूस करदा ऐ ते कोई बी चीज़ होए कोई बी हैल्प होऐ कोई बी चीज़ सर्च करनी होऐ सर्च करदा ऐ फोन च हर इक नॉलेज होंदी फोन दे फायदे नुकसान दोनो हैन फायदे बी हैन ते नुकसान बी हैन केह् आखदे न जेह्ड़े फोन हे पैह्लें फोनें दा ते अज कल दे फोनें दा बड़ा फर्क होंदा पैह्लें ते लोक इन्ने पछटे लिखे नेंई हे ते इन्नी नॉलेज़ बी नी ऐही उनें गी जदूं दे एह् स्मार्टपोन आई गेदे न ते लोग जेह्ड़े बच्चें गी जेह्ड़े लोग घट्ट फड़े दे न ओह् बी फोन दी बड़ा कन्नै बड़े तेज़ होई गेदे न ते जेह्ड़ी पढ़ाई ऐ ओह् अज कल फोन परा पैह्लें होंदा हा लोग इयां यटूशनां लैन जंदे हे कुसै दै घर जंंदे हे ते अज् कल इन्ना सिस्टम होईगेदा कि अज कल जेह्ड़े बच्चे होंदे ओह् फोना परा गै पढ़ी लैंदे न नैट उप्परा दा पढ़ी लैंदे न ते टयूशने गी जाने दी जरूरत नी पौंदी यूटयूब पर अज्ज कल लैक्चर फ्री थ्होआ दे न कोई बी चीड़ पढ़नी होऐ ते यूटयूब परा सर्च करना ते पढ़ी लैना ते ओल्डफोन च ते न्यू फोन च इयो फर्क ऐ पैह्लें बटन आह्लें होंदे हे ते हून अज कल स्मार्टफोन काफी अच्छे आई गेदे न ते इयो फिचर न इंदे ते बस